साढ़े उधमपुर जिले च अज्जकल जेह्ड़ा फौने दे थ्रू जेह्ड़ियां खबरां न इत्थुआं उत्थें तक्क पजाने आस्तै अजकल फौनै दे थ्रू चला दियां न होर पैह्लें पैह्लें जेह्ड़ी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जिले च जदूं मोबाइल निं हे होंदे तां बड़ा मुश्कल होंदा हा तां पैह्लें जेह्ड़े अखबारां होंदियां हियां ओह् दिक्खियै खबरां पुज्जजियां हियां होर मते मते चिरें बाद असें गी थ्होंदियां हि्यां लेकिन हू'न ऐसा होई दा असें ई फोनै थ्रू हर गल्ल टैम सिर जेह्ड़ी पुज्जी जंदी ऐ जेह्ड़ी उधमपुर च कोई गल्ल एक्सीडैंट होंदा जां कोई बी नमीं गल्ल होंदी ऐ ओह् साढ़े तक्क् पुज्जने गी जादै टैम नेईं लगदा ऐ